शिक्षा में हीअंर घणी तरक़ी थी वई आहे त ईअं त नंढे हूंदे ॿारनि खे शादी कराए छॾींदा हुआ पर हाणे सरकार जे तर्फ़ा

ऐं अॻे विधवाउनि खे को मान इज़त न हूंदी हुई विधवाउनि खे चवंदा हुआ बिल्कुलु सुठी नज़र सां न ॾिसंदा उन्हनि खे तीर्थनि ते मोकिले छॾींदा हुआ वार कटाए छॾींदा वार लाराए छॾींदा उन खे चवंदा

ड्रेसियूं पाए थी सघनि ऐं घुमी फिरी सघनि थियूं न नको वार कटाइण जी ज़रूरत आहे ऐं विधवाउनि चाहिनि थी ॿीं बि शादी करे थियूं सघनि इन करे घणेई अहिड़ा बि उधारण मिलिया आहिनि जंहिंजे विधवा जी ससु सहुरे उन्हनि जी पंहिंजी धीअ करे उन्हनि खे ॿीं शादी कराई पंहिंजे धीअ करे कन्यादान कयो त उन्हनि खे नंढी उमिरि में उन्हनि जा घोट गुज़ारे था वञनि त उहे विधवाऊं वरी ॿीं शादी करण जो बि उन्हनि खे अधिकार आहे अॻे ईअं कोन हुओ विधवाउनि खे ॿीं शादी न करिणी पवंदी अॻे त शुरू शुरू में विधवाउनि खे चवंदा सती सती प्रथा हूंदी पर उहा सभु बंदि थी विया आहे ऐं नंढा बाल पण में बि शादी कंदा हुआ उहे उहो बि हाणे बंदि थी विया आहे हाणे सॼो सरकारु सॼो विधवाउनि खे बि मान जेतिरो ॾिनो आहे जहिड़ो ऐं ॿियनि खे ॿियनि खे मायुनि खे मान जे तहत विधवाउनि खे उन्हनि खे जो सरकार तमामु सुठे नमूने उन जो कल्याण कयो आहे